हलो जी मेरी नागराज टूर एंड ट्रैवल्स से बात हो रही है जी सर वो क्या हम हमारी फ़ैमिली को घूमने जाना था अपने यहाँ हरदा से तो सर आप अपने को जाना था ये अपने उज्जैन हाँ सर यहाँ पाँच छः लोग हैं हम हाँ ठीक है सर चल जाएगी बाँकी और कुछ सुविधा हो तो सुविधा क्या क्या है आपके पास सर यहाँ से

ठीक है सर तो आप ही उसकाे पूरा फ़ाइनल करके आप ही बता दीजिए

जी ह्म्म तो सर आपके पास हाँ आपके में वही बात बोलिए

सर होने को तो हम छः ही लोग हैं सात भी नहीं अब सातवाँ हम लेके कहाँ से आएँगे

हाँ सर ये मैं समझ रहा हूँ मैं सर आपकी बातों को जी

सर हम कम हमें कम से कम दो से तीन दिन लग जाएँगे आने में तो उसका चार्जेज़ क्या होगा है ना हाँ जी मगर हाँ हाँ जी

सर जी आज है आज वेडनसडे है आज क्या है आज वेडनसडे है थर्सडे है आज कल जाएँगे सुबह से सुबह चार से पाँच बजे मतलब पाँच बजे तक आपकी गाड़ी कंप्लीट हमारे पास पहुंच जाएगी ना थैंक यू सर धन्यवाद ओके सर